ہیلو جی مجھے ایک ٹیکسی بک کرانی تھی جی جی ابراہیم کے نام پہ ٹیکسی بک کرانی تھی جی آپ کو انہیں جو ہے وہ ممبئی سے پک کرنا ہوگا جی شیواجی چھترپتی شیواجی جو وہ ہے اسٹیشن وہاں سے جی آپ انہیں وہاں سے پک کریے گا اور انہیں یہاں دہلی آنا ہے جی اور ان کی جو آپ پک کریں تو انہیں دوپہر کی ٹائم پک کریے گا کل تین بجے کے ٹائم اور وہاں سے آپ انہیں یہاں دہلی پہ حضرت نظام الدین جو ریلوے اسٹیشن ہے وہاں ڈراپ کر دیجئے گا جی ہاں اور جی جی جی سنگل پرسن ہیں جی تو میں آپ کو ان کا نمبر سینڈ کر دوں گی آپ ان سے کانٹیکٹ کر لیجئے گا اور ان سے باقی جو معلومات ہے وہ ان سے حاصل کر لیجئے گا اگر آپ کو جو بھی پریشانی ہو باقی آپ کو وہاں سے شیواجی چھترپتی جو وہ ہے اسٹیشن وہاں سے آپ کو انہیں پک کرنا اور نظام حضرت نظام الدین کو انہیں ڈراپ کرنا ہے سنگل پرسن ہیں جی ممبئی ٹو دہلی سوری ہاں اوکے ممبئی ٹو دہلی ٹھیک ہے جی جی